हॅलो हॅलो आं कोण उलयता आं उलयात कसलो रोल आशिल्लो

न्हय इन्ट्रेस्टेड आसतली पूण ताजी एज बी कितें आसा हें कळ्ळें जाल्यार मातशें बरें जातलें आशिल्लें ओके हय त्या बद्दल प्रोब्लेम ना म्हणजे रोल खंयचो जरी आसलो तरी तो केरेक्टर करपाक म्हाका उमेद येतली फक्त इनफोर्मेशन इतलीच जाय आशिल्ली की ही शुटींग खंय जावपाची आसा

बरें बरें सो फोंड्या आनी पेडण्या दोनी कडेन म्हाका येवचे पडटलें न्हय

ओके सो म्हाका म्हाका फक्त इतलेंच जाय आशिल्लें तुमचे कडच्यान की हाचे खातीर तुमी मान धन कितें दितात म्हणजे पांच हजार रुपया तुमी दिसा प्रमाणे पयशे दिता आं बरें बरें पांच हजार बरें हय तुमकां जर म्हजे जर हांवें केल्लें तें व्हिडीयोचे तुमकां क्लिपींगस बी जाय जाल्यार हांव तुमकां धाडपाक शकता

बरें देव बरें करूं तुमी म्हजी याद केली म्हणून